मोनसे राहा लानो हानाय सुबिदा दं नामा जुदि सुबिदा गैयाब्ला आंनि जि आगोलाव अरदार होदोंमोन बे अरदार खाै नोंथांमोना मा केनसेल खालामनो हागौ जुदिहे बे आं अनलाइन होगौमोन नाथाय नोंथांमोना अनलाइन लाया आरो अनलाइन नि पेमेन्त खाै नोंसोर रिसिब खालामनो हायाब्ला हा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना हयथु बे माबायाव मा होनो अरदारा नोंस्रा रेस्टुरेन्त आ सोलिनायाव दिखदार जानो हागौ बिनिखायनो नोंथांमाेना हानाय मानि आंनि माबानिफ्रायनो आंनि बिथिंनिफ्राय नोजोर होनानै नोंथांमाेना अनलाइन पेमेन्त रिसिब खालामनो थाखाय थाग थियारि जादो आराे आंनि जानायनि जि अरदार बे अरदार खाै नोंथांमोना जेन केस लाया लासैनो अनलाइन जों लानो नोंथांमोना आवगायो